जी हाँ वर्तमान समय में धर्म समय के साथ बदल गया हैं के किस प्रकार लोग अपने ही धर्म को मान्यता देते हैं अन्य धर्म को कम